हेल' औ नोंथांनाव आं मोनसे बाथ्रा सोंहरनो सानदोंमोन आंनो फासस' थासो गय फुलि नांगौमोन ओमफ्राय नोंथांनाव गय फुलि दं नामा

औ ओमफ्राय

आंबो गायनो सानदोंमोन ओमफ्राय दामफोरा बेसेबां बेसेबां फांसेयाव ओमफ्राय बिनि इसे खमफ्राव हरनो हाया नामा नोंथाङा

औ औ ओमफ्राय आंनो फासस' सिमाव नांहैगोन आरो ओमफ्राय बोरै बोरै माबोरै माबोरै गायो बेखौबो इसे खिन्था हरनो हागोन

दे होनब्लालाय इसे उनावहाय फन खालामनानै लायजासिगोन औ दे